हेलो डॉक्टर दुबे बात कर रहे हैं सर मेरा मेरा बेटा आपके ये इस्कूल में पढ़ता है केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा छठी में है देवी सर हम लोग ये एकचूलीफ़ फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं कान्हा घूमने इसके लिए मुझे उसके लिए चार दिन कि छुट्टी चाहिए थी

जी जी सर क्लास टीचर बोल रहे हैं कि प्रिंसपल से पूछिए हम कुछ नहीं कर सकते इस विषय मैं

जी जी

सर बस कैम्प का एक दिन

जी जी सर अब इस तरह से ही जाएंगे कि कम से कम मतलब ज़्यादा दिन कैम्प नहीं गैप होगा एक दिन का होगा मुश्किल से उस दिन हम लोग लौट रहे हैं तो अगले दिन से वो बच्चा कैम्प में जॉइन कर लेगा

सर ऐसे थोड़ी सी पारिवारिक समस्या भी है कि ये सभी परिवार के लोग ऐसे कभी जुड़ते नहीं हैं तो साथ में भी जाना पड़ेगा इसी बस इसी कारण मुझे

जी जी बिल्कुल

जी जी बिल्कुल ठीक है सर मैं पूरे ज़िम्मेदारी लेती हूँ वो चार दिन का जितना भी उसका कोर्स या विषय का जो भी छूटेगा लिखाई पढ़ाई जो भी वो मैं मतलब पूरी ज़िम्मेदारी लेती हूँ उसकी मैं पूरी करा लूँगी उसके दोस्तों से कौपी वग़ैरह ले के बस सर आप छुट्टी दे दीजिए और कुछ नहीं जी जी जी ठीक है ठीक है धन्यवाद सर